हम एक बेर दरभङ्गासँ दिल्ली जाइत छलहुँ आइसँ बीस साल पहिने पहिने की होइ छलै तऽ स्लिपर क्लासमे स्टेशन सबपर मने रिजर्व कैटगरीमे व्यक्ति सब आबि आबिकऽ अहाँके परेशान करैत रहै छलाह एहि दरमयान एक बेर अलीगढ़मेसँ तीन चारि टा लड़का आबिकऽ बगलके एकटा परिवारके तंग करऽ लगलाह सँजोगे ओहि दरमियान जी आर पी सब अएलाह आओर हुनका ओतऽसँ हटाके दोसर केबिनमे देलनि एखन जे यात्रा भऽ रहल छै चाहे रेल हो बस हो ओतबे आदमी ओहिमे जा सकैत अछि जतेक आदमीके ओहिमे रिजर्वेशन रहैत छनि एहि दुआरे पहिनेके अपेक्षा आब सुरक्षा सम्बन्धी समस्या कम भेलै हँ आओर सङ्गहि एखन जे भारत सरकारके ऐप छै कोनो तरहके जे अहाँ सने प्रॉब्लम भऽ रहल अइ तऽ अहाँ ओहिपर वाट्सअप या मैसेज कऽ दिऔ तऽ बगलके स्टेशनसँ जी आर पी या सुरक्षा बल अहाँके आबिके ओ समस्याके निरागन कऽ सकैत छथि